आओर अहाँके इलाकामे अपराधी हइके कारण की छियै की बात होइ छै हर पढ़ल लिखलके लोकके नौकरी होइ छै जे पढ़ल लिखल नहि छै जेकी पेट पालय खातिर गरीबी मजदूरी करय छै चोरी चपाटी करय छै छिनार छोर करय छै ओइ लए कऽ ओकरा जे पेट पालल जाइ छै अइसँ समस्याके केना कट की करल जेतय जे ओहिठुना हेतय एतऽ जाइ छै ओतऽ लूटपाट होइ छै चोरी चपाटी करिके उहाँसँ छीन लै छै इहाँसँ छीनके लए लाबय छै आओर अपराधी तऽ कतौ ओहने होइ छै इएहे ने करऽ पड़य छै छिना चोरी गरीब मजदूर सभ होइ छै जे पढ़ल लिखल छै ओकरा नौकरी नहि भए रहल छै नौकरी करतय तभे ने ओकरा पैसा हेतय आओर जे नौकरी नहि करतय ओकरा पैसा हेतय कतसँ लाबतय पैसा तऽ गरीब लोग तऽ कमाइए कऽ ने खेतय मजदूरिये करिकऽ ने खेतय यही सभ प्रकारके ने खेतय आओर अपराधी तऽ बनतय अपराधी बनयके कारण की होइ छै कोन चीज समस्या रहल हेतय जे ओकरा अपराधी बनय पड़तय कतऽ जेतय जे अपराधीके समस्या होलऽ मजदूरी ओकरा हाँकते मजदूरी कए कऽ सभकुछ कए कऽ सभ करतय धरतय राखि राखतय ई चीज एतऽ गेलय ओतऽ गेलय समस्याके हल ओकर भए जेतय सभकिछु करनाय छै ई चीजके कोसेन देनाइ छै ठीक छै हम ओकर समस्याके करय लए जाइ छियै चोरी चोहारी लूटपाट मारिपीट चोर छिनार सभ बनऽ पड़य छै पेटे खातिर ने गरीबिये खातिर ने गरीब रहय छै मजदूरी करय पड़य छै पैसा खातिर ई करऽ पड़य छै उ करय छै पढ़ल लिखल लोग वएहे कतऽ बौआयल घुरय छै ओकरा नहि होइ छै व्यवस्था तऽ की करतय समस्याके हल तऽ करइए पड़य छै ने सभके एकटा डेट देने रहय छै ई करय छै उ करय छै एना करय छै ओतऽ जाइ छै सभके लूटपाट करय छै दस आदमीसँ मजबूरी बनि जाइ छै गजेरी बनि जाइ छै चोर छिनार सभ बनि जाइ छै सभके एना करऽ पड़य छै तऽ गरीब लोग की करतय अहि लए कऽ सभके करय पड़य छै करिकऽ तब हटबय पड़य छै हटय पड़य छै तऽ अइ सभमे सएह कहलियै हमहीं तऽ चोरी चोहारी सभटा कऽ गरीबी तऽ गरीब सभ करय पड़य छै तब की अइसँ की करतय कना कऽ हेतय सभ सभके उल्टा सीधा कहय पड़य छै ककरो लग किछु बाजय छियै ककरो लग किछु बाजय छियै सभके देख रेख करऽ पड़य छै अरे बच्चा सभ बिगड़ि जाइ छै तऽ ओकरा सोलठइ पड़य छै ने समझाबय पड़य छै ने जे एना नहि कर ओना कर चोरी डकैती नहि कर पढ़ाय लिखाके ओकरा लोक बनबय छै आओर उ नहि बनय छै नहि सुधरै छै तऽ ओकरा की करतय नहि जाइ छै तऽ ओकरा की करतय कतऽ कऽ लए जेतय की करतय नहि करतय सभके इएहे प्रकारके होइ छै कानूनके अपराधीमे बनि जाइ छै एहि होइ छै